ہمارے علاقے میں قدرتی وسائل ہیں جو ہم کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے بھیڑ کے بالوں کو اتار کر ان سے گرم کپڑے بنا سکتے ہیں اور بھیڑ کی کھال بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے بیلڈ بنانے کے لیے جوتے بنانے کے لیے اور دوسرا پیڑ جسے کاٹ کر ہم لکڑی کے الگ الگ سامان بنا سکتے ہیں جیسے کرسی پلنگ صوفہ اسٹول الگ الگ طرح کے سامان بنا سکتے ہیں